हमारी पसंदीदा बूक जो कि इतिहास है तो इतिहास के बारे में हमारे प्राचीन काल के समय के बारे में जो कुछ भी बातें उसमें बताई गई थी वो सच्ची घटनाओं पर आधारित थी जैसे कि हमारे भारत भारत की जो भी प्राचीन काल के जो घटनाएं थी जैसे की ताजमहल का निर्माण हो गया लालकिला का निर्माण हो गया और हड़प्पा कि खुदाई हो गई तो उसमें से जो भी वस्तुएं निकली थी उनपर जब रिसर्च किया गया तो वो सच्ची घटनाओं पर आधारित थी तो उन सब चीज़ों में मेरी जो रुचि है इसलिए अच्छी लगती है तो इतिहास के बारे में जानना पुरानी चीज़ों को पढ़ना वो थोड़ा सा दिलचस्प लगता है तो इतिहास चुकी पढ़ना चाहिए इतिहास काफ़ी अच्छा होता है पढ़ने इससे हमें पुरानी चीज़ों के बारे में भी जानकारी होती है और इतिहास तो पढ़ते जाइए आप पढ़ते जाइए बहुत बड़ा है तो जहाँ तक है मैंने अभी तक पूरा तो नहीं पढ़ा है लेकिन मैंने अभी जिस हिसाब से मैंने एसटेंडर्ड है जिस हिसाब से मैं जिस क्लास में हूँ वहाँ तक तो पढ़ा ही है तो उस हिसाब से इतिहास बहुत अच्छा है उस इतिहास को पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है जो हमें काफ़ी दिलचस्प लगता है